योगा जेह्ड़ी ऐ ओह् हम योगा जेह्ड़ी ओह् मतलब की कोई आम चीज़ निं ऐ योगा जेह्ड़ी ऐ ओह् साढ़ी हेल्थ गी मतलब की प्रोटेक्ट करियै रखदी ऐ ठीक करियै रखदी ऐ होर अज्ज कल योगा करना बड़ा इम्पोर्टेंट हो गेआ ऐ होर अज्जकल जेह्ड़ियां बड़ियां बमारियां फैला दियां ते अज्जकल तुस रामदेव बाबा गी बी दिक्खने जेह्ड़े टी वी च आंदे में उं'दे कन्नै उं'दे कशा गै इंस्पायर होई दी आं की में योगा करांऽ ते योगा मतलब की में ते उं'दे कशा गै टी वी च गै दिक्खियै मतलब सिक्खेआ ते फ्ही में अपने घरै रोज़ै करनी आं सबैह्रे शामीं दौड़ने ताहीं बी जानी आं ते योगा बी करनी आं ते जेह्ड़ी योगा क्लॉसेज़ ऐ ते ओह् में इक बारी अटेंड कीती दियां एह् ऐ की योगा क्लॉसेज़ ते तुसें सीरियल वाइज़ योगा होंदी पैह्लें योगा ओह् योगा कन्नै उ'त्थें होर बी लोग होंदे थुआढ़े कन्नै मतलब दूऐं लोकें कन्नै तुसें योगा करने दा मज़ा बी आंदा योगा क्लॉसेज़ च एह् बेनिफिट ऐ की तुस थुआढ़े कन्नै होर बंदे योगा करा दे ते थुआढ़ा बी मन करदा कि तुस योगा करो एह् करेओ ओह् करेओ कन्नै योगा करने कन्नै थुआढ़ी बॉडी जेह्ड़ी ऐ ओह् खु'ल्लदी ऐ थुआढ़े जेह्ड़े अंग अंग खु'ल्लदे न होर कन्नै घर योगा करने दा एह् फयदा ऐ कि तुसें शांति अग्गें पिच्छें शांति होंदी तुस अपने तरीके कन्नै जेह्ड़े बी योगा करने चाहंदे ओ ओह् करी सकदे इ'यो डिफरेंट ऐ की योगा क्लॉसेज़ च जाइयै तुस थोह्ड़ा इ'यां मतलब कि थोह्ड़ा एक्सपेंसिव होइयै करी सकदे क्योंकि उ'त्थें थुआढ़े फ्रेंड बी होंदे ते होर बी योगा टीचर्स बी होंदे सखानै ताहीं ते घर बी करी सकदे जि'यां इ'यां जादा डिफरेंट निं ऐ दौनें दे बिच एह् ऐ कि योगा क्लॉसेज़ च तुस सिखांदे की एह् करो ओह् करो एह् पूरा डिटेल कन्नै सनांदे कि तुस इस एक्सरसाइज़ कन्नै एह् बीमारी रोग ठीक होंदा इस कन्नै कन्नै एह् रोग ठीक होंदा ते घरै करने दा एह् फायदा ऐ कि तुस जनेहा मर्ज़ी योगा करो अपनी मर्ज़ी दा योगा करो ते भाऽ एह् ऐ की तुसें फ़ोन च जां टी वी च दिक्खियै गै योगा करनी पौनी ते ओहदा एह्बी बड़ा बेनिफिट होंदा ऐ ते अज्जकल लोकें योगा करना बड़ा ज़रूरी ऐ क्योंकि सारें गी पता कि अज्जकल बड़ियां बमारियां फैला दियां योगा से ही योगा एह् ते सारेआं सुनेआ होना रामदेव बाबा दा लेक्चर ते ओह् जि'यां ओह् योगा करांदे तुस अपने घरै फोनै ई लाइयै सबैह्रे शामीं करो जे तुस इक बारी योगा सिक्खी ओड़ेआ फिर घर बी मज़े कन्नै करी सकदे तुस पता एह् एह् योग करने कन्नै एह् बीमारी ठीक होंदी ओह् करने कन्नै ते योगा च जि'यां बड़े आसन होंदे शीश आसन होइया स्वास आसन होइया कन्नै लोम बिलोम बड़े आसन होंदे एह् जेह्ड़े बड़े बेनिफिट थुआढ़ी बॉडी ताहीं ते तुसें एह् करना जरूरी ऐ ते जेह्ड़ा डिफरेंट हा इं'दे बिच कि तुसें इंस्टीट्यूट च जाइये करना जां करें ते एह्दे बिच कोई जादा खास डिफरेंट निं ऐ तुस घर बी करी सकदे ओ उ'त्थें बी करी सकदे उ'त्थें तुस इक टीचर होना सिखाने ताहीं ते इ'त्थें तुसें आपें करना ते बस तुसें जेल्लै इक बारी सिक्खी लैआ ते फिर तुस घर बी मज़े कन्नै करी सकदे ते इ'यै फायदा योगा दा योगा ते अज्जकल करना गै पौना क्योंकि योगा बड़ी इंपोर्टेंट चीज़ होई दी अज्ज दी लाइफ च